हमारे क्षेत्र के पारंपरिक खेलों किरकेट जिसमें कि दो टीम होती है दोनों टीमें ग्यारह ग्यारह टीमें होती हैं और उसमें उसमें डील करने के लिए दोनों छोर पर अंपायर होते हैं साठ गज कि उसकी लंबी चौड़ी ग्राउंड होता है बाईस कदम का उसका प्ले ग्राउंड होता है रनिंग ग्राउंड जिसको बेहतर खेलते हैं और उसमें एक पालि में बाल करता है बालर और एक स्ट्राइक में करते हैं जिसे खेला जाता है और हमारे क्षेत्र में हाकी हो गया उसमें भी ग्यारह प्लेयर होते हैं यह हमारे देश का बेस्ट खेल है राष्ट्रीय खेल है खेला जाता है जिसमें कि दो टीम होती है और एक बाल होती है और उसके गोल में इसे गोल करना होता है और हो गया हमारे क्षेत्र में फुटबॉल जिसमें कि ऐसे ही दस या सात खिलाड़ी होते हैं उसमें और उसमें दो टीम होती है और उको भी पैर से खेलना होता है बड़ा बॉल होता है जिसको पैर से मारते हैं और उसमें भी एक कीपर होता है जो गोल मारता उसे कीपिंग करता है और कबड्डी हो गया जिसमें सात पेयर होते हैं और दो टीम के बीच खेला जाता है उसका ग्राउंड जैसे कि दस मीटर का रहता है पाँच इधर पाँच लेफ्ट पाँच राइट में उसका क्रासिंग दो मीटर पर रहता है क्रॉस और चार मीटर पर बोनस पॉइंट रहता है एक गॅलरी होती है जिससे कि प्लेयर अपने बचाव के लिए टच करके भागता है अपने बचाव के लिए पॉइंट लेकर त उस गॅलरी का प्रयोग करता है

एक हो गया बालीबाल जिसमें कि सात सात प्लेयर रहते हैं उसको हाथ से खेला जाता है एक बीच में नेट होता है और सात एक तरफ और सात एक तरफ दो टीम होती है और दोनों कि टीमों में बाल उछाली जाती है और इसको इस्टार्ट करते हैं इसके बाद ऐसे भी हमारे बहुत से खेल खेले जाते हैं हरेक क्षेत्र में अलग अलग खेल होते हैं और अलग अलग तरीके से उसे खेलते हैं हमारे यहाँ के प्रसिद्ध गाँव के ग्रामीण खेल गुल्ली डंडा जो कि इसमे दो से चार या पाँच या छः लोग रहते हैं उसी में पॉइंट बनाते हैं लोग जिसका अधिक पॉइंट रहता है वह खेलता है और जिसका कम पॉइंट रहता है फील्डिंग करता है जिसका अधिक रहता है पॉइंट वह गुल्ली मारता है और उसे उछाल कर गड्ढे में रख छोटी गुल्ली को उछाल कर उस पर अटैक करते हैं उसमें मारते हैं और जो फील्डि करता है उसको वहाँ से फ़िर से डंडे के पास फेंकता हैं